नंथारगौनि आङो बेखौनो बुंगोन दि मोनसे समावहाय आंनाव जाय लोगोआ जों खामानि मावनो आङो गोब्राबमोन बे सुबुंजों आङो नंथावै खामानिखौ मावनो गोनां जादों जाय मानसिजों आङो खामानि मावनो ओरैबायदि जेंना मोनोमोन बिथाङा आंनि बुंनायखौ गनायामोन आरो आंबो बिथांनि बुंनायखौ गनायामोन आरो जों सानैजों मालाबाबो गोरोबनानै खामानि मावनायखौ जों मोनफेरामोन आरो खालामफेरामोन जेब्ला आङो गावखौनो गोथौवै सिन्था खालामनानै गावखौनो उन्दैसिन बा गुरै खालामनानै जेब्ला आङो बिथांनि खाथियाव आरो बिथांनि बोसोनखौ मानिनानै खामानिखौ जेब्ला मावजेनदों अब्ला बिथाङा आंखौ मोजाङै आदरै खालामदों आरो बिथाङा आंखौ सनमान होनायजों खामानिखौ मावफादों जेब्ला आङो बिनि उनावहाय आंनि जे मावनो गोनां खामानि बेखौ बिथांनो फोरमायदों अब्ला बिथाङाबो आंखौ सनमान होनायजों बिथाङा आंखौ हेफाजाब होदों आरो आंखौ सनमान होनायनि उनावहाय बिथाङा आंनो हेफाजाबनि उनावहाय जों सानैनि गेजेराव मोनसे खामनि मावनायाजे जि सोलिदों सासेया सासेजों सनमान आरो हेफाजाब होलायोब्ला बेवहाय जौगानाय दं आरो मोजां हाबाफारि बेखौ नोजोर थियो दा बे बे खिनि नि गेजेरजोंनो जों सानैजों मोनसे सोलोंथाइखौ मोननो हादों जे सासे सासेजों जेब्ला फोथायलायनाय मानिज्लायनाय गोरोबलायनाय थायो अब्ला जेखुनु गोब्राब खानिया जायाथों मानो जों बेखौ मावनो हायो जों सानैनि गेजेरावबो बिदिनो जादोंमोन मालाबाबो जों गनायनानै लायामोन आंबो बिनिखौ गनायामोन बिथाङाबो आंनियाव खुनु गनायनाय गैयामोन जेब्ला सासे सासेखौ गुरै खालामनानै मावदों अब्ल बिथाङाबो आंनियाव गुरैयै जानानै बे खामानिखौनो मावदों जों सानैनि गेजेराव जेब्ला बिदि सोमजिदों अब्ला गुबुननि थाखायबो बेयो मोनसे बिदिन्थि हिसाबै जादों आरो गुबुन मानसिफोराबो बे बायदियैनो गाव गावखौ गुरै खालामनायनि गेजेरजों सनमान होलायनायनि गेजेरजों खामानि मावलायनायखौ जों नुन मोनदों बे बायदिनो मोनसे समाव जोङो बेफोरबायदि जेंनानि गेजेराव जों खामानि मावलांदोंमोन आरो जोङो गोरोबलायनायनि गेजेरजों मोजां खामानिखौनो मावदों जोङो बिथां आरो आंनि गेजेराव जेब्ला बेफोरबायदि गासैबो थासारिखौ जोङो नेवसिनानै मोनसे आदरसोजों खामानिखौ मावदों अब्ला जों जौगानोबो हादों आरो मुलाम्फाबो जादों आरो बिदिन्थि हिसाबै गुबुनफोरखौबो जोङो हेफाजाब होनो हादों जों सानैनि गेजेराव बेफोरबायदिनो गोब्राबनि गेजेरावबाबो जों सामलायलायनायनि गेजेरजों खामानिखौ मावनाय जादों आरो आंबो आं गावखौनो गुरै खालामनानै मावनायनि गेजेरजों आं बि खामानिखौ सामलायनो हादों आं बेखौ गनायथियो आ आसा खालामो इयुनावबो जोङो गावखौनो बेफोरबायदिनो गुरैयै गावखौ गुरै खालामग्रोनायजों सोरबाया नोंजों मावनो गोब्राब जायोबा बा आंजों मावनो गोब्राब जायोबा आङो बि गावखौनो गुरै खालामग्रोगोन आरो आं गावनि मावनो गोनां खामानिखौ सालायनानै लाग्रोगोन बिनि उनाव आङो बिथांखौबो गुरैयै खावलायनायनि गेजेरजों बेफोरबायदि खामानिखो मावगोन होन्नानै आं बे खिनिखौनो बुंनानै आंनि बुंनांगौ आरो सामलायनाय हाबाफारिखौ आं बे खिनियाव फोरमायनाय जाबाय गोजोन्थों